ماہی گیری پر جانے سے پہلے میں چھڑیوں کا اور تنگوسکا اور گلکا اور شیشکا یہ سب چیزیں میں تیار کر لیتا ہوں اور کینچوے بھی نکال لیتا ہوں اور جھینگے بھی نکال لیتا ہوں تاکہ میں ماہی گیری بہت اچھی طرح کر سکوں اور ہم سب لوگ ایک ساتھ جمع ہوجاتے ہیں یہ سب پہلے ہی کر لینا پڑتا ہے کہ کون کون آ رہے ہیں وہ بھی پوچھ لینا پڑتا ہے اور جو پٹرول کا جو خرچ ہوتا ہے وہ بھی پورے مل کر ہی اٹھاتے ہیں اور ہم لوگ صبح پانچ بجے نکلتے ہیں تو گئے تک قریب ہی میں ایک یہاں سے پچاس ساٹھ کلو میٹر کی دوری پہ ایک دریا ہے ایک تالاب ایک جھیل ہے جس میں بہت ساری مچھلیاں ملتی ہیں تو ہم لوگ صبح پانچ بجے سے شام میں پانچ بجے تک ماہی گیری کرتے ہیں